हा ड्रॉइंग जो आहे रोगनि जो उपचारु बिल्कुलु कंदो आहे ऐं हुन जे लाइ जाम फ़ाइदा बि आहिनि हिक त जॾहिं कलाकारु हिकिड़ो कलाकारु जॾहिं हुन में ड्रॉइंग करे थो त हू पंहिंजी कल्पना सां हुन खे करे थो ऐं हू उन में एतिरो खोइजे वेंदो आहे कि हू सभु ॻाल्हियुनि विसारे करे करे हुन कला में उतरंदो आहे हुन सां गॾु हुन जे अंदरि जॾहिं हू चार माण्हुनि सां गॾु कमु कंदो आहे त अनुशासन बि सिखंदो आहे ऐं हुन जे अंदरि हिक शक्ती बि पैदा थींदी आहे हुन जी कल्पना वधीक थींदी आहे मतिलबु हू कल्पना जेतिरी कंदो आहे हुन खां पार वधीक पहुची करे हू पंहिंजी कला खे अॻियां निखारंदो आहे बिकॉस कल्पना खां परे थींदी आहे ड्रॉइंग जेकी असां सोच कंदा आहियूं हुन खां बि मथे असांजो हथ उन जे मथां वधीक कारीगरी करे करे हुन खे निखारंदो आहे ऐं नई नई जेतिरी असांजी सोच कोन उघड़ंदी आहे हुन खां मथे हू असांजी कला असांखे मथे पहुचाईंदी आहे छोकि सोचंदा हिकिड़ो आहियूं ऐं असांजो हथ उन खां ॿ गुना वधीक कमु कंदो आहे इन जे लाइ असां बि हिन में रोगनि रोगनि खे परियां हटाइण जे लाइ असां हिन में फ़ाइदेमंद ई हूंदा आहियूं हमेशह हिकु आर्टिस्ट जेको थींदो आहे हिकिड़ो कलाकार जेको थींदो आहे हुन जे अंदरि इहे ॻाल्हियूं करण खां पोइ घणेई अंदरि गुण हुन में निखारु ईंदो आहे